ठाणे जिले में चंङा ई गवर्नमेंट ऐं प्राइवेट हस्पताल आहिनि चंङा ई नंढा नंढियूं नंढियूं डिस्पेंसरियूं बि आहिनि जेके वॾनि ॿारनि खे मेडिकल फेसिलिटियूं ॾिंदियूं आहिनि प्राइवेट हस्पतालनि जा ख़र्चु थोरा वॾा आहिनि पर सरकारी हस्पतालनि जा ख़र्चु घटि आहिनि ऐं सरकारी हस्पतालनि जो हाल थोरो तो बेहालु आहे पर उह् चङी तरह टाइम ते दवाऊं बि ॾिंदा आहिनि ऐं ॾाढे घटि पैसनि ते जंहिंजे करे चंङा ई ग़रीब माण्हू जेके पहुंची नथा सघनि प्राइवेट हॉस्पिटलनि में ख़र्चु ॾिसी उहे हिननि जी सुविधाऊं सरकारी हस्पतालनि जूं वठंदा आहिनि जे शहरु में मां रहुंदो आहियां उते बि चंङा सरकारी ऐं प्राइवेट हस्पताल आहिनि जेके सुठी सुविधाऊं ॾिंदा आहिनि ऐं पेशंटनि खे बीमारनि खे ठीकु बि कंदा आहे ऐं